جیسا کہ میں سنگنگ کرتی ہوں مجھے گانے سننے کا بھی شوق ہے اور میں اپنی صوتی تھکن اور آواز کی خرابی سے نپٹنے کے لیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری آواز زیادہ گانے سے زیادہ سنگنگ کرنے سے میری آواز میں تھوڑی سی خرابی آنے لگتی ہے تو میں اس کی حفاظت ایسے کرتی ہوں کہ کبھی نمک پانی میں ہلکا گنگنا کر کے گارگل کر لیتی ہوں اور اس کے لیے آواز صحیح رکھنے کے لیے وکس کی گولیاں آتی ہیں اسے کھا لیتی ہوں اور اور کاڑھا جس میں لونگ الائچی اور یہ سب ڈال کے مسالے ڈال کے جو پانی بنتا ہے اس سے اس کو بھی میں لیتی رہتی ہوں تاکہ میری آواز ٹھیک رہے اور اپنے ساتھ اگر مجھے کبھی گانا رہتا ہے تو اس سے پہلے میں ہلکا سا گنگنا پانی ضرور لیتی ہوں جس سے میری آواز میں تھوڑی سی بھی تھکن نہ دکھے اور میری آواز کے ذریعے میں بہت اچھا اپنا پرفارمینس دے سکوں